टी वी शो तक दखै छियै टी वी सभमे बिजनेसके बारे मे बताबै छै मगर हमरा सभके ओते टाइम नइ रहै छै जे टी वी देखबै घरके काज सभ रहै छै खाना बनाबै के रहै छै बाल बच्चा के कपड़ा सभ धोबै के रहै छै कते काज रहै छै घर मे तऽ जेहे कनि देर देखै छियै तऽ ओइ समय बतोबै छै कि कोनो चीज के बिजनेस करू कुछो कुछो करू काम सभ महिला सभ भी काम करतै तऽ दू पइसा होतै तऽ जेनाकि हमरा सभके अगर बिजनेस के बारे मे कहल जाइ समझाबे लागि तऽ हम तऽ इहे करबै कि कुनू चीज के बिजनेस करू छोटा मोटा कनिको पाइ लऽ कऽ दसो हजार के पूँजी फसाउ बिस्किट छै कुरकुरे छै पेन छै कॉपी छै इएह सभ चॉकलेट छै छोटा मोटा आइटम सभ राइख कऽ अपना घरो पर ही अपना दरबजो पर ही आ पूँजी फसा कऽ दू पइसा कमा सकै छी अहाँ तऽ टीवी सभमे बड़का बड़का बिजनेस के बारे मे बतैल गेल छै ओते तऽ नइ छै हमरा सभके जे हमसभ ओते करबै मगर कनिकोटा सँ चालू करबै तऽ भऽ जेतै जेनाकि हाथ के हुनर छै अगर सिलाइ जिनका तब सिलाइ मशीन लऽ लेथिन अइ ओइमे धागा लऽ लेथिन लैस लऽ लेथिन कपड़ा सभकुछ लऽ लेथिन अपनो काम करथिन सिलाइयो करथिन आ जेना ओइमे धऽ धागा वागा सभ कनि बेसी के अऽ डिब्बा सभ लऽ एथिन तऽ उहो बेचथिन लैस के पैकिंग सभ लऽ एथिन तऽ लैस छै डोरी छै आइ कल्हि तऽ फेन्सी के दुनिया भऽ गेल छै कि ब्लाउज के डिजाइनर सभ बनाके पहेनथिन आओर लहँगा छै कते कपड़ा सभ छै सूट सलवार छै तऽ जिनका हाथ के हुनर छै तऽ ई तऽ आराम सँ बिजनेस कऽ लेथिन आ जिनका नइ छै हाथ के हुनर तब तऽ टीवी सभमे बतबै छै कि हँ ई चीज करू जेना अऽ पेन के पैकिंग बला बतोबै छै कि घर बैठे नऽ हम अहाँ सभके नौकरी देब अइ तऽ हम पेन देब तऽ अहाँ पेकिंग करू घर तक पहुँचेब तब बिजनेस होतै तऽ हुनका सभके बिजनेस होतै उ घर बैठल हमरा सभके नौकरी देथिन तऽ ई सभ तऽ टीवी सभमे तऽ बतोबै छै तब मगर हमसभ तऽ ओते नइ कऽ पढ़ल लिखल छी हमरा सभके नइ ओते अबै छै नइ कऽ पाबै छियै